भारतात चडशा मसालेदार चमचमीत जेवणाक पसंती आसा भारतांतले कांय फामाद पदार्थ आसात गाजर का हल्वा नुस्त्याचें हुमण तळिल्लें नुस्तें रसगुल्ला मसाला डोसा इत्यादी सदाच्या जिणेंत भारतीय लोक चडशे गरम मसालो वापरतात तातूंत तिकी लवंगां मिरी दगडफूल वेलची हे मसाले वापरतात